ادب اور شاعری اور فنی اظہار کی دیگر شکلوں میں اردو زبان کیسے استعمال ہوتی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ادب اور شاعری میں جو اردو استعمال ہوتی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے اور اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں بہت ہی اعلیٰ معیاری الفاظ ہوتے ہیں جس کو اعلیٰ لوگ اپنی اعلیٰ شاعریوں میں استعمال کرتے ہیں جیسے ایک بڑے شاعر کا کہنا ہے کہ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے خسارہ بہت ہی اعلیٰ معیاری لفظ ہے اردو کا یہ خسارہ اس کو عام لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور رہا مسئلہ فنی لینگویج کا تو فنی لینگویج تو عام لوگ بھی بولتے ہیں جس سے لوگوں کو ہنساتے ہیں مزاح کرتے ہیں لوگوں کو تفریح دلاتے ہیں ہنسی دلاتے ہیں اس کا تو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اور اس طرح کے الفاظ کوئی بھی بول سکتا ہے لیکن جب ادب اور شاعری کی بات آتی ہے تو ادبا اپنی کتابوں میں اور اپنی تصنیفات میں صرف وہی لفظ استعمال کرتے ہیں جو لفظ ان کو ان کے حساب سے بہت ہی معیاری لگتا ہے اور اس کے بعد صرف وہ اپنے پر ہی قناعت نہیں کرتے ہیں دوسروں سے بھی چیک کرواتے ہیں کہ کیسا لفظ ہے لفظ یہاں پر یہ مناسب ہے کہ نہیں ہے یہ لفظ کیسا فٹ بیٹھ رہا ہے اگر یہ لفظ نہیں فٹ بیٹھ رہا ہے تو یہاں پر کون سا لفظ فٹ بیٹھے گا اس طرح سے تحقیق کرنے کے بعد ادبا اور شعرا اپنی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنی ادیبانہ جملے کو اور اپنی شاعری کو آگے بڑھاتے ہیں تب لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں